असांजे असांजे कटनी ज़िले में ॾाढा सारा रहण जे लाइ आवास आहिनि असांजे घर जे पासे में ॾाढी सारी धर्मशालाऊं आहिनि जिथे क किरायो बि घटि आहे ऐं सुविधाऊं बि ॾाढी सुठियूं सुठियूं आहिनि साफ़ सफ़ाई बि सुठी आहे रोटी पाणी बि निशुल्क आहे ऐं किरायो बि ॾाढो सीमित आहे हिक कमिरे जो हिक कमरे जो किरायो ॿ सौ रुपया आहिनि ऐं ए एसी जी बि पूरी एसी रूमनि जी बि पूरी सुविधा सुविधाऊं आहिनि असांजे घर जे इहे सभु सुविधाऊं इहे सभु धर्मशालाऊं असांजे घर जे पासे में ई आहिनि असां बि इनन इनन धर्मशालाउनि में शेवा ॾींदा आहियूं अस कंहिं माण्हू रोटी जी शेवा ॾींदा आहिनि कंहिं माणू चाहिं नाश्ते जी शेवा साफ़ सफ़ाई जी सेवा ॾींदा आहिन असां बि हिननि धर्मशालाउन में पंहिंजी शेवा ॾींदा आहियूं जेका जेका माणू ॿाहिरां हिते रहण लाइ ईंदा आहिनि ईंदा आहिनि छा चइबो आ प्राहे हिते माणू दर्शननि जे लाइ ई ईंदा आहिन ऐं असांजे कटनी शहर में रुकंदा आहिनि छोजे करे असांजे कटनी शहरु हिकु संतन जी नगरी आहे इते बाबा माधवशाह जी ॾाढी वॾी दरबारु आहे त इते ॾाढा सारा माण्हू ॿी ॿी टी टी महीने ईंदा रहंदा आहिनि इते रहण जे ला त असां बि उते उन्हनि धर्मशालाउनि में शेवा कंदा आहियूं ऐं उतां जो किरायो बि ॾाढो घटि आहे ऐं असांखे प इहे सभु शेवा करण में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं असां असां चाहींदासीं की असांजे कटनी शहर में माण्हू इते आवास जे लाइ रहणु अचनि ऐं असां उन्हनि खे सुठे नमूने सां पंहिंजी शेवाऊं ॾई सघूं